अपना महाराज कठुआ आई गेआ कोई अनंतनाग आई गेआ कोई डोडा आई गेआ होर किश्तवाड़ आई गेआ होर अपना भद्रवाह् आई गेआ होर अपने मतलब कि नांऽ गै नि लैता उधमपुर आई गेआ उधमपुर दा मतलब बंसतगढ़ आई गेआ पिच्छै जेह्ड़ा डिस्ट्रिक साढ़ा बसंतगढ़ टाप दा मतलब इस मोकै बड़े बंदे ट्ररिस्ट जंदे उद्धर बड़ा अच्छा डिस्ट्रिक ऐ सर ओह् उद्धर एह्दी जगह् जेह्ड़ी फैमस जगह् ऐ डुडू बसंतगढ़ जेह्ड़ा ऐ एह् फैमस जगह् उद्धर मतलब मतलब के जेह्ड़ा टैंपल इक मंदर होंदा उत्थें इक शिवगली ऐ च शिवगली गलांदे उसी उत्थें बड़े टूरिस्ट लोग बाह्र दे जा दे अज्जकल सिस्टम जेह्ड़ा चेंज होई गेदा ऐ होर अपने ओह् आई गेआ केह् गलांदे उसी किश्तबाड़ फैमस ऐ अपने मड़ुआ मड़ुआ उद्धर जेह्ड़े बक्करबाल कोई भिड्डां छिड्डां लेइयै जंदे उद्धर अपने बड़ी अच्छी जगह् पाला पोआ दा अजें उत्थै